मां हिकु दफ़ो जेका मां स्कूल में हुओ मैरेथन में लंबी दूरी जे लाइ भाग वरितो

डुकण सां पहिरीं स्ट्रेचिंग एक्सरसाईज़ कंदा आहियूं रोज़ु अध कलाक जे लाइ उन सां ई फ़ाइदो थींदो आहे मुंहिंजो डुकण आसान आसान थी वेंदो आहे चोट जो अंदेशो घटि थी वेंदो आहे शरीर खुलिजी वेंदो आहे मां पेरनि जी पुठियुनि जी ॿाहुनि जी कंध जी टंगियुन जी वर्जिश कंदी आहियां वर्जिश करे डुकण आसान थी वेंदो आहे मां डुक मां थकिदी बि कोन आहियां ऐं लखनऊ में जॾहिं बि मैरेथन थींदो मां ज़रूरु भाग वरितो